पहले छोटे बच्चों का मृत बहुत ज़्यादा होता था पर जब से आशा वर्क हो गई तब से बच्चों का मृत दर कम हो गया है आशा समय समय से गर्भवती का रजिस्ट्रेसन करा देती है गर्भवती का टीकाकरण भी समय से करवाती है

गर्भवती का जाँच भी समय समय से करवा देती हैं गर्भवती को दो टीका लगता है वे भी समय से लगवा देती हैं उनका समय से जाँच भी करवाती हैं अब इसी वजह से बच्चों का मृत दर कम हो गया है बच्चा जो पैदा होता है तो आशा साथ में रहती हैं जब प्रसव की दर्द इश्टाट होती है तो एम्बुलेंस बुलवा देती है और समय से हाशपिटल में ले जा कर के उनको डाक्टर के यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं समय से उनका जाँच पड़ताल शुरू हो जाता है और इसी वजह से बच्चों का मृत्यु दर कम हो गया है बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भी चौबीस घंटा के अंदर ही बी सी जी लग जाता है हेपटाइटिस बी भी लग जाता है और बा बच्चा जब पैदा होता है तो माँ का दूध भी एक घंटा के अंदर उसको आशा लोग पिलवा देती है उसके बाद छः महीना तक बच्चा को माँ का दूध ही पिलवाती हैं

बच्चे का टीकाकरण भी समय समय से हो जाता है पहले त चौबीस घंटा के अंदर बी सी जी लग जाता है या तीसरा दिन लग जाता है और डेढ़ महिना पर तीन टा लग जाता है फिर ढाई महीना पर टीकाकरण करवाती हैं फिर साढ़े तीन महीना पर टीकाकरण करवाती है फिर नौ महीना पर उनको एम आर खसरा का टीका लगवा देती हैं साल अंदर उनका खसरा वाला टीका लग जाता है और इसी वजह से बच्चा अच्छे से बच्चा का देखभाल भी आशा लोग करती हैं गाँव में रहती हैं तो और माँ बच्चा दोनों सुरक्षित पल जाते हैं रहते हैं अब खतरा बहुत कम हो रहा है एक साल के बाद डेढ़ शाल पर डी पी टी बूश्टर लग जाता है

बच्चे को आशा लोग बहुत अच्छे से देख रेख करती है बच्चे भी अच्छे से रहते हैं माँ भी अच्छे से रहती है खतरा कोई नहीं होता है

साधन भी मिल जाता है जब गर्भवती को या बच्चे को कोई भी दिक्कत होता है तो गाँव में आशा लोग हैं आशा लोग एक सौ दो पर कॉल करती हैं फटाक से एंबुलेंस आ जाता है और ले जा कर के अच्छे हॉशपीटल में सरकारी हॉशपीटल में जा कर के अच्छे से उन लोगों का इलाज़ शुरू हो जाता है इसलिए गाँव वाले बहुत प्रशन्न खुश रहते हैं कि अव जच्चा बच्चा दोनों का समय से देखरेख हो गया इलाज़ भी हो गया बच्चा जच्चा बच्चा दोनों लोग अच्छे से रहते हैं